جی ہلو کیا مچھلی بیچنے والے بول رہے کیا جی ہم کو دو تین مچھلی خریدنی تھی وہ کوے مچھلی کوے مچھ ہم کو کوے مل جائے گی بڑھیا والی کوئی کوئی جی کوئی سب یہ بتائیے وہ سنگی ہے سنگی ہے سنگی مل جائے گا سات سو روپئے زندہ زندہ ہے نا بھائی وہ ریہو ہے ریہو ریہو کیسے ہے ریہو کیسے ہے وہ دے دیجیے پانچ کلو ٹھیک ہے اس کے بعد سنگھی دے دیجیے ڈھائی کلو دے دیجیے ہوں کوئی کیسے بولے تھے جی جی کوئی کیسے بولے اڑھائی سو روپئے کے جی وہ زیادہ نہیں دے لیجیے زیادہ نہیں وہ تین پاؤ پانچ سو گرام دے دیجیے ہاں وہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد وہ بیلچن مچلی ہے بیلچن

نہیں وہ بیلچن چاہیے تھا ڈھائی کلو ہاں ڈھائی کلو اس کے بعد اور کیا تھا کوئی بھی کوئی بھی ہو گیا سنگھی بھی ہو گیا ایک اور مچھلی ہے نینی ہے نینی

کیسے ہے نینی کیسے ہے دو سو روپئے دیجیے گا کم کیجیے نا بھائی بہت زیادہ بول رہیں نینی تو بہت سستا ملتا ہے بھائی ہمارے یہاں